मोसानाय हबि महरै लानो नागिरग्रा आइजोफोरखौ समाजाव गनायथि होआ होनना आं साना गनायथि होनांगौ होननानैसो सानो मानोना मोसानायनि गेजेरजोंबो जों गावखौनो दानो हायो हबि महरै लानानै जों बेखौ सोलोंबोनो हायो उन्दैनिफ्रायनो आरो मोसानायखौ जों स्टेट लेभेलसिम लांनानै गावनि समाजखौ सिनायथि होनो हायो मोसानायनि गेजेरजों जोंहा गोबां देहायारि मुलामफाबो जानो हायो जोंनि देहाया थाजिम थायो राफोद जायो मोसाग्रा आइजोफोरनि गेजेरजों माबाफोर जेबो जेंना गैया मोसानायनि गेजेरजों जों गावनि हारिखौ सिनायथि होनोबो हायो